सोशल मीडिया एडवरटाइजिंग टीवी एडवरटाइजिंग रेडियो एडवरटाइजिंग प्रैस एडवरटाइजिंग एह् किश चीजां ऐन जेह्दे कन्नै अस लोकें कन्नै एडवरटाइज करी सकने आं और पर्सनली मेरा ऐसा मन्नेआ जंदा ऐ कि सोशल मीडिया इक ऐसा प्लैटफार्म ऐ इक ऐसा क्रिएटिव एडवरटाइजिंग वे ऐ जेह्दे कन्नै अस जैदा लोकें कन्नै कनैक्ट होई सकने आं और अपनी एडवरटाइजमेंट रक्खी सकने आं उं'दे अग्गें